یہ فزیکل کتابیں میں جو ہیں میں پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں کیوںکہ جو فزیکل کتابیں پڑھنے سے چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جلدی سمجھ آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں یاد بھی رہتی ہے کہ کہاں پہ ہے تیسرے صفحات پہ ہے اس کا ریلیونٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں بالکل آسانی سے ہمارے ذہن میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں اور الیکٹرانک بکس اس کے تو نقصانات یہ ہے کہ اگر ہم موبائل میں یا لیپٹاپ میں اگر بک کھول کے بیٹھیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ میسجز آ جاتے ہیں کالس آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی جو ہے ادھر بزی ہو جاتا ہے ایک تو یہ نقصان ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو ادبی سرمایہ ہے وہ ضائع زیادہ ہو رہا ہے کیوںکہ جو بڑے مصنفین ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں لیکن ان کی کتابوں کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی اردو داں طبقے کا جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہمارے آنکھوں کا ہے ہمارے صحت کا یہ جو ہمارے صحت کا جو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم موبائل پہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کافی وقت ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم موبائل استعمال تو چار سے پانچ گھنٹہ کرتے ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پانچ سے چھ گھنٹہ پڑھتے ہیں وہ بھی اگر الکٹرانک کے ذریعہ ہی پڑھیں تو کافی نقصان ہوگا میرے صحت کا میرے آنکھ کا یہ بات ہے اور جو الکٹرانک چیزیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہ پاتیں اس پہ کچھ اگر ہم نشان زد کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں چیزوں کو یاد رکھنے میں بھی بہت دشواریاں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے علاوہ جو فزیکل بک جو ہے وہ ہر اعتبار سے بہتر ہے فزیکل بک پڑھنے سے انسان کو جو ہے اور بھی زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق جاگتا ہے اور ہر لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے فزیکل بک پڑھنے کا اور پڑھنا بھی چاہیے فزیکل بک کیوںکہ جب ہم فزیکل بک پڑھتے ہیں تو چیزیں ہمارے ذہن میں جو ہے بہت آسانی سے جو ہے وہ جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بہ نسبت موبائل کے یا لیپٹاپ کے اتنی آسانی سے نہیں ہمارے ذہن میں جو ہے چیزیں آتی ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فزیکل بک پڑھنا چاہیے جو ہے فزیکل بک کے ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو فائدے ہی فائدے ہیں لیکن الکٹرانک بکس کے کچھ جگہوں پہ تو فائدے ہیں لیکن زیادہ تر جگہوں پہ اس کے جو ہے نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فزیکل بک جو ہے پڑھا جائے اور ہاں میں نے کئی چھوٹے چھوٹے بکوں کے آڈیو تو سنی ہیں ہاں سننے سے چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن فزیکل کے مقابلے میں جو بہتر نہیں ہیں تو فزیکل بک جو ہے وہ زیادہ اہم ہیں اور فزیکل بک پڑھنے کو رواج دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ رواج دینا چاہیے فزیکل بک کا بڑھاوا ہو لوگ کتابوں کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ کتابوں کو خریدیں یہ زیادہ بہتر ہوگا اردو داں طبقے کے لیے بھی اور انسان کا جو ہے وہ ذاتی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے